नमस्ते नमस्ते सर टोयटा की कार ठीक है ठीक है बहुत अच्छा है तो कौन सा कौन सा कलर अच्छा लगता है आपको हमारे यहाँ तो ब्लैक कलर है वाइट कलर है चॉकलेटी कलर भी है लेकिन टोयटा की कार आपको पसंद क्यों है इतना

अच्छा इसीलिए टोय टोयटा की कार में माइलेज अच्छा रहता है ठीक है ठीक है मिल जाएगा आपको आप कलर सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा है क्यों ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है अच्छा अच्छा ब्लैक कलर बहुत बढ़िया है अच्छा अच्छा चलिए ठीक ठीक है मिल जाएगा लेकिन अरे वह डाउन पेमेंट में कम पंद्रह वंद्रह लाख रुपया लगेगा उसमें डाउन पेमेंट में

नहीं नहीं नहीं उसका रेट ही वही चल रहा है ना अगर लोन पर करवाओगी तो लोन पर भी होता है गाड़ी हाँ अगर आप डाउन पेमेंट करेंगे तो डाउन पेमेंट में इतना पैसा लगेगा आप चाहे लोन पर भी गाड़ी फाइनेंस करा सकती हैं और चाहे डाउन पेमेंट करके भी पैसा करके गाड़ी ले जा सकती हैं हाँ ये दोनों तरीके से आप चाहे लोन पर भी गाड़ी हमारे यहाँ मिलती है और पेमेंट पर भी गाड़ी मिलती है इसमें से इसमें से जो आपको अच्छा लगे वह आप बताइएगा कि हाँ चूज कीजिएगा कि हाँ ये कैसे लेना कैसे नहीं हम सारी प्रक्रिया बता दिए हैं आपको लोन की भी व्यवस्था है लोन से भी गाड़ी ले सकती हैं और डाउन पेमेंट करके पंद्रह लाख रुपये की गाड़ी ले सकती हैं डाउन डाउन पेमेंट तो तो बहुत अच्छी बात है उससे क्या रहता है ब्या ब्या तो दस लाख देंगे तो उसके बाद जो बचेगा एमाउंट उसका जो है कि वो फाइनेंस कर दिया जाएगा फिर भी गाड़ी ले सकती हैं दस लाख आप देंगें फिर उसको उतना जो है कि लोन कर दिया जाएगा आप गाड़ी ले सकती हैं हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हर प्रकार की सुविधा हमारे यहाँ पर है चाहे डाउन पेमेंट पर लीजिए और चाहे लोन पर गाड़ी ले लीजिए चाहे दस लाख जमा करिए चाहे आठ लाख जमा करिए फिर भी हो जाएगा ठीक है